धर्मो रक्षिता रक्षता म्हणजे तूं धर्माची रक्षा कर धर्म तुजी रक्षा करतलो जसो की हांव हिंदू म्हजी टिचिंग्स आसा की व्हडल्यांची रिसपॅक्ट कर आनी धाकट्यांक गूण दिया की आतां समज हांवूच तें करना जाल्यार फुडले म्हजे काळ फुडली पिडी कितें करतली कित्याक आतांचे खूब जाण आसा ते आतां धर्माक मान्नात ते आपलेंच करता हांगा थंय भोंवतात नाका जाल्लें करता सगळे दारू बिरू पितात नशे विशे करता आनी सगळे बाद भुरगे जाल्या ह्या दिसांनी सो म्हजी टिचींग अशीच आसा की व्हडल्या कडल्यान गूण गावला ते दु दुसऱ्यांक दियात जशे हांव कोणा कडल्यान गूण घेता ते हांवें दुसऱ्यांक दिवंक जाय जशे की म्हजी फुडली आतां पिडी सुद्दां बरी गूण जातली कित्याक गितान सुद्दां बरयलां एक असलो काळ येतलो त्या काळान न्हय लोक आसा ते देवाक पुजचेना सारकें कंप्लिटली हें जातलें कलयूग म्हणटा ताका तो त्या काळान सो आतात आमी समज धर्माची रक्षा करपाक लागले मागीर फ्युचरान आमकां बरें पडटलें न्हय